मैंने एक चार्जर लिया था जो कि सैमसंग कम्पनी का था मैंने एक साल पहले लिया था उसको उस चार्जर की क्वालिटी बहुत अच्छी है वो इतनी जल्दी चार्ज करता है जैसे कि मेरी पूरी फैमिली है मेरे भैया वगैरह सभी लोग हैं मेरे ही चार्जर से चार्ज करते हैं क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी चार्जर देता है चार्ज कर देता है फोन हमारा और जैसे कि हमारे लैपटॉप वगैरह को भी बहुत जल्दी चार्ज कर देता है मतलब उसकी प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी है और उसकी जो कम्पनी है वो भी बहुत अच्छी है आज उन्हीं को मैंने एक साल पहले लिया था अभी तो समथिंग उसको दो साल होने आ रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलता भी है जैसे कि मैंने उसके साथ अ सैमसंग का जब चार्जर लिया था तो मैंने उसकी इयर बड्स वगैरह भी ली थी तो इयर बड्स वगैरह लीड वगैरह जो मैंने उसके साथ आई थी वो भी बहुत अच्छे तरीके की काम करती हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं मतलब ये चीज है कि लैपटॉप वगैरह का भी ऐसे अगर होता है आप का पास सडनली आप नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज भी आप उससे चार्ज कर सकते हो बहुत जल्दी चार्ज कर लेता है कम समय में आपका बहुत अच्छे से काम कर देता है और आपका बैटरी भी बहुत अच्छी चलती है